हांवेंन भुरगेपणान एकट्यान केल्ली पयली नाणीं म्हणल्यार पंचवीस पयशे पन्नास पयशे जांकां त्या वेळार चार आणे आनी आट आणे म्हणटाले दोगांक जर एकठांय करीत जाल्या ते बारा आणे जातले पूण आयज त्या पयशांक कांयच वालोर ना किद्याक म्हणल्यार जेन्ना शंबर पयशे अशे म्हणटात ताका एक रुपया एक रुपया सकयल जीं नाणीं आसलीं तीं आयज खंयतरी लुप्त जाल्लीं आसा आनी तांकां वालोर ना एक रुपया परस जे चड आसा तांकां आयज खंय ना खंय मोल आसा तेज्या सकल जितली बी नाणीं आसलीं धा पयशे पांच पयशे पंचवीस पयशे पन्नास पयशे हांकां आयच्या वेळार कसलोच मोल ना किद्याक जितली वस्तू जी पोन्नी जाली ती आयज वापराक येना नवीन नवीन नाणीं जीं आसा तीं सदांच नवीन येत आसतात आनी तांकांच चडान चड मोल दिल्लो वता आनी आयज ती खंयीय दिली वा कोणाक दिली जाल्यार ती घेयनात किद्याक ती कोणा कडेन उल्लीं किंवा कोणाक दिलीं जाल्याल ताजे फुडें ताजो वापर हो जायत ना म्हणून एखादो मनीस विचार करतलो तीं आपल्या कडेन किद्याक दवरुपाची जीं कांय वापराक येवचीं ना आनी हेज्या मुखार सुद्दां तेजो केन्नाच वापर जावचो ना म्हणून आयज हांवें जीं नाणीं एकठांय केल्लीं ताका कसलोच मोल ना अशें म्हाका दिसता